नमस्ते मैडम हाँ मैडम हमको यह जानकारी मिली है कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके लिए आपको कुछ गहने चाहिए थे हाँ तो मैडम क्या क्या गहने चाहिए थे आपको अच्छा तो मैडम चाँदी का रेट तो पाँच सौ रुपये भरी है और गहना छप्पन हज़ार रुपये ग्राम है मतलब छप्पन हज़ार रुपये भरी है और आपको छप्पन हज़ार रुपये में दस ग्राम मिलेगा तो आप बीस कैरेट बाइस कैरेट में बनवाना चाहती हैं या अठारह कैरेट में बनवाना चाहती हैं बीस कैरेट में बनवाना चाहती हैं तो आप तो मतलब जेन्ट्स के लिए अँगूठी बनवाना चाहती हैं जैसे कि किसी आदमी के लिए बनवाना चाहती हैं सिकड़ी और अँगूठी कि औरत के लिए और पायल बिछिया आपको बेटी के लिए चाहिए अच्छा तो उसका कुछ डिज़ाइन वग़ैरह भी आप हमको सेलेक्ट करके भेजेंगी कि ऐसे ही मैं अपनी तरफ़ से ही आपको भेज दूँ डिज़ाइन अच्छा तो आपको कब तक चाहिए यह गहना ज़्वेलरी जो है एक हफ़्ते के बाद चाहिए तो आप हमको मोबाइल से पेमेन्ट करेंगी मतलब मोबाइल से आप हमको पैसा देंगी या नकद देंगी नगद आकर देंगी अच्छा और भी हमारे यहाँ गले का हार कान की कान के झुमके टीका नथिया माँगटीका और भी बहुत सारा ऑप्शन है ज़्वेलरी में अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा अच्छा तो वह भी वह तो एक हफ़्ते में नहीं मिल सकता उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको तो आपको कब तक चाहिए आप अपना टाइम बता दीजिए एक महीने के बाद चाहिए तो कान के लिए भी झुमका है सुई धागा है कुण्डल है और झाली है और क्या क्या मतलब आपको इसमें से कौन सा चाहिए अच्छा तो अभी आपको बाइस कैरेट में चाहिए या अठारह कैरेट में चाहिए झुमका बाइस कैरेट में ही चाहिए और जो पायल बिछिया के लिए बोली हैं तो वह सिम्पल में मतलब पतले में पायल चाहिए या पैज़नी चाहिए दुल्हन पायल जो होता है अच्छा तो कितनी पीस बिछुआ चाहिए आपको मैम अच्छा दो जोड़ा ठीक है मैम मैं आपके टाइम पर आपका ऑर्डर पहुँचाने का प्रयास करूँगी धन्य